में बी इक टीचर आं स्कूल च में बच्चें गी पढ़ान्नी आं जे बच्चा अस बड़े जैदा दिक्खने आं कि किश लोग होंदे न कि जेह्ड़े बच्चे गी नेईं पढ़ाई सकदे कैह्ली कि केईं अजकल्ल म्हौल बी खराब न कि अजकल्ल मतलब कि को ऐजुकेशन अस केईं जैदा लोक इस करी कढांदे न के अस इक जगह् जित्थै लड़के पढ़ा दे न उत्थै असें कुड़ियें गी नेईं भेजना पढ़ान कैह्ली कि अजकल्ल थोह्ड़ा म्हौल ऐसा ऐ कि इन्ना जैदा खराब होई गेदा ऐ कि जेह्दी बजह् कन्नै अस लोक न जेह्ड़े कि ओह् आखदे ऐ कि अस भाई मुड़े कन्नै इ'नेंगी नेईं पढ़ाना असें नेईं देना ते होर किश ऐसे लोक न बचैरे कि जेह्दी बजह् कन्नै कि गरीबी ऐ किश ऐसे नेईं पढ़ाई पांदे हैन कुछ लोग ओह्दी बजह् कन्नै अपनी पढ़ाई जेह्ड़ी ऐ छड्डी ओड़दे न ते एह् ऐसियां ऐसियां किश ऐसियां स्कीमां होनियां चाहिदियां कि जेह्दी बजह् कन्नै कि जेह्ड़े बच्चे पढ़ी सकन बच्चे जेह्ड़े छड्डी ओड़दे न उ'नेंगी फ्री कताबां देन उ'नें गी फ्री ऐजुकेशन्स देन उं'दे बास्तै किश ऐसियां स्कीमां लेई औन जेह्दी बजह् कन्नै थोह्ड़े लोक जेह्ड़े अपने बच्चें गी पढ़ाई सकन होर केईं स्कूलें ऐसा होंदा ऐ कि कन्नै कन्नै जेह्ड़े टायल्टस होंदे न ते थोह्ड़ा एह् ऐ कि जेह्ड़ा थोह्ड़ा गर्ल्स होर बोआएज दा थोह्ड़ा जेह्ड़ा टायल्टस होंदा ओह् थोह्ड़ा दूर रक्खेआ जाए जेह्दी बजह् कन्नै कि कुड़ियां जेह्ड़ियां अपने आप गी थोह्ड़ा सेफ फील करी सकन ते इ'यै ऐ कि थोह्ड़ा अपनी जेह्ड़ी ऐजुकेशन ऐ थोह्ड़ी साढ़ी ओह्दे बिच्च बी थोह्ड़े सुधार औन कि जेह्ड़ियां बच्चियां जेह्ड़े लोक पिच्छें रेही जंदे न थोह्ड़े हारे उ'नेंगी अग्गें लेऔने दी कोशश करन